माछ छै कोन सभ माछ छै

अच्छे अच्छे हॅं सहरसामे सहरसामे कोन कोन मिलै छै कय तरह अच्छा जाहिमे जे बढ़िऑं माछ जाहिमे काँट नहि होइ छै ओहि माछकेँ की नाम छै ओ तऽ हमरा नहि बढ़िऑं लागै छै आओर दोसर माछ नहि छै ओ केना दै छियै पुरा दू सए देबै सोचि कऽ पठा दिअ घर पर अभी माछ छै ओ ई सभ माछ छै हम ककरो भेजै छियै दय देबै ने हम पैसा अखन जब अहाँ कहबे केलियै तऽभय गेलै अहाँ तऽ बढ़िऑं माछ ने बतेबै बढ़िऑं माछ ने हॅं तव हम ककरो भेजै छियै पहिने डेढ़ किलो दय देबै भेज दै छी डेढ़ किलो दय देबै लेकिन कम पैसा अभी छै कते पैसा लागतै हुँ डेढ़ किलो लेबै ठीक छै हम झोड़ा झोड़ा आ दू सए टका दऽ कऽ हम भेज दै छियै हमरा माछ दय देबै बढ़िऑं सँ अपन पोलोथिनमे बान्हिकऽ झोड़ामे छोटका माछ नहि छै छोटका माछ नहि छै दू किलो तौल देबै